पंज छे साल कोला रेड्डे जादातर लोक यूट्यूब पर बड़ा गै ब्लागर बना दे ते ट्रैवलर ब्लागिंग करा दे न ते जिंदा कारण ओह् छोटियां छोटियां रीलां बनाइयै शेयर करदे ते बाकी उ'नें ओह्दे बिच गै पैसा लब्भी जंदा ऐ ते बाकी जि'यां उस टाइम कोला बाद गै बड़े हारे जेह्ड़े कारोबार खु'ल्ले न ते जि'यां कि गंडोला गंडोले उप्पर गंडोला जेह्ड़ा ऐ ओह् टमाटर मोड़ तूं पत्नीटाप धोड़ी ऐ ते ओह्दे बेच थोआड़ी टिक्ट होंदी ऐ ते बाकी बड़ी गै मतलब उस टैम कोला बाद गै अच्छी जगह् ऐ ओह् ते बाकी दूुऐ नम्बर आई पैरा गलाइडिंग जेह्ड़ी सन्नासर दे बिच होंदी ऐ एह् सन्नासर नत्थाटाप तूं कोई दस किलोमीटर पिच्छै ऐ ते इत्थै पैरा गलाइडिंग ते इक डलझील ऐ जेह्ड़ी बड़ी गै मश्हूर ऐ ते एह्दे उप्पर किश्तियां बगैरा बी चलदियां न ते पत्नीटाप बिच होर जम्पिंग आह्ला बी ऐ ते बाकी बर्फू दे टैम इत्थै जेह्ड़ी चलदी स्लेज आखदे जिसी ओह् ऐ चलदी बड़ी गै मश्हूर ऐ ते बाकी अज्ज थूं बाद जेह्ड़े लोक न ओह् प्राइवेट कम्म करने गी जादातर सोचदे न की क्योंकी प्राइवेट कम्म करने बिच उ'नें जादा प्राफिट होंदा ऐ ते जेह्ड़ा सरकारी जाबा बिच नेईं होंदा उ'नेंगी